میڈیا کے حساب سے جو ہمارا ماننا یہ ہے کہ آج کی جو میڈیا ہے وہ اپنی شہرت بڑھانے کے لیے جھوٹ بہت زیادہ بولتی ہے اور اپنی بات بتانے کے لیے بات بات پہ جھوٹ اور الٹی سیدھی باتیں یا اپنے معاملوں کو چلانے کے لیے اپنے چینلوں کو چلانے کے لیے بہت زیادہ حد سے زیادہ جھوت جو اصل جو بات ہوتی ہے اس بات کو لوگوں تک نہیں پہنچاتی اور یہ چاہتے ہیں کہ اس طریقے سے ہماری شہرت ہو جائے گی بہت ہی کم اخبار ہیں جو سچ بات بتاتے ہیں اور بہت ہی کم نیوز ہیں جو سچ بت بات بتاتی ہے اس میں سے مشہور اخبار تو یہ ہیں اردو میں تو ہے اردو میں انقلاب ہے دینک جاگ اردو میں ایک انقلاب ہے ہندی میں دینک جاگرن ہے اور جو نیوز ہے اس میں آج تک ہے اور زی نیوز ہے اور جو میڈیا والے ہیں ان میں کم ہی لوگ ایسے ہیں جو سچ بولتے ہیں اور سچ بات بتاتے ہیں اکثر جو ہیں جھوٹ بولتے ہیں